हैलो उगना कैब देखू ना हम अखन राति मे साढ़े नओ के आसपास मे उतरलहुॅं हँ आब हमरा जायके अय सीतामढ़ी की अहाँके कैब मे कोनो गाड़ी खाली अछि जे हमरा सीतामढ़ी पहुँचा दिया